हमारे यहाँ बहुत ही लोग मिट्टी के बर्तन बढईगिरी आदि में लगे हुए हैं हमारे यहाँ के कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तनों का काम करते हैं वो हमें मिट्टी से बने बर्तन कटोरी ग्लास इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तब वो हमें दिए बना कर देते हैं चूँकि इन से उनका आर्थिक इनकम भी होती है और वो कुछ लोग तो इसे अपनी प्रोफेसनिज्म की तरफ़ ही काम करते हैं कि हम इससे ना व्यवसाय बना व्यवसाय बना कर चलाएँगे इससे हम पैसा अर्जित करेंगे और बढईगिरी भी हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित हुई है क्योंकि हमारे जो लोहार लोग होते हैं वो यहीं कार्य करते हैं वो लकड़ी को काट कर हमें मेज़ कुर्सी टेबल बेड इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं और उनका यही प्रोफेसन प्रोस प्रोफेसन ही बन गया है क्योंकि उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है और वही दिन भर कार्य भी करते रहते हैं इससे उनकी इनकम भी होती है और उनका प्रोफेशन भी दिखता है